ہیلو کیا آپ ایمیزون کسٹمر سروس سے بات کر رہے ہیں میں حمیرہ بات کر رہی ہوں در اصل کچھ دن پہلے میں آپ کا ایمیزون ایپ استعمال کر رہی تھی تو مجھے وہاں ہیڈ ہیڈ فون دکھائی دیا جو دیکھنے میں صحیح لگ رہا تھا تھوڑا مہنگا بھی تھا لیکن دیکھنے میں صحیح تھا اس لیے میں نے اس کو آڈر کر دیا تھا ہاں تو جب وہ میرے پاس آیا تو اور میں نے اس کو استعمال کیا تو وہ اچھا نہیں نکلا اس کو لگانے سے کان میں درد ہونے لگتا ہے اور آواز اچھی نہیں آتی اس میں اور لگانے سے بیٹری بھی جلدی ڈاؤن ہو جاتی ہے اور جب وہ آیا تھا تبھی وہ اچھی پیکنگ میں نہیں آیا تھا کافی خراب پیکنگ تھی اس کی اور بالکل بھی اچھا نہیں تھا تو اور پرانا بھی تھوڑا لگ رہا تھا نیا نہیں تھا اس وجہ سے میں آپ کے پاس کال کی ہوں اور یہی میری شکایت تھی آپ سے